मैथिलि भाषा अंग्रेज़ीसँ कोना अथी भेल जेना हमसब गाँवमे रहैत छी गाँवके मैथिली छी मैथिलमे रहि कऽ मैथिल भाषा बजैत छी आइ काल्हिमे इंग्लिश मीडियममे बच्चा सब पढ़ि कऽ जेना इंग्लिश बजैत छै हिन्दी बजैत छै जे बाहर गेल ओ बाहरमे जहाँ तहाँके भाषा सिखलक जेहन रहल तऽ गाँवमे आबि कऽ बाजल तऽ ओइसँ प्रचारित भेल तैंँ लोक हिन्दी अंग्रेजी बाजै लगलैया लेकिन हमरासबके तऽ कओनो पूजा भेल कओनो एहन त्यौहार भेल जाहिमे की हमसब मैथिली बजलहुँ संस्कृत भेल संस्कृतमे थोड़े हिन्दीयो भाषा आबि जाइत छै मिथिलियो आबि जाइत छै एनाहि भाषाके प्रचारित होइत जाइत छै हमसब मैथिल छी ओहि दुआरे हमसब मैथिल बाजि रहल छियै धीरे धीरे एनाहे प्रोग्रेस होइत गेलै तऽ भाषाके चेंजिङ्ग अबैत गेलैया आ ताहि दुआरे सब भाषा सीख लेलकै लेकिन जे मैथिल होइत छै से दोसर भाषा तऽ नहि होइत छै